جی ہماری ریاست بہار میں مختلف بڑی مذہبی تقریبات اور تہوار منائے جاتے ہیں جن کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں ان مذہبی تقریبات کو منانے میں ہمارے یہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سارے مذہبی تہوار پر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے رہنے والے لوگ اور ہر ہندوستانی مذہب کو بہت اچھی طرح مانتا ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر مذہب کو ماننے کا جذبہ بہت زیادہ ہے مذہب ان کے خون میں ہے اور اسی لیے وہ تمام مذہب کے ماننے والے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا پھر مسلمان ہوں سارے لوگ مذہب اور تمام مذہبی روایات کو بہت مانتے ہیں اور اس پر بہت اچھی طرح عمل کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم لوگ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے ایک مہینہ کا روزہ ہم سب لوگ رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں اور پھر رمضان ختم ہوتے ہی عید آ جاتی ہے جو ہمارے مذہب میں سب سے بڑا تہوار ہے اس عید کے تہوار میں ہم لوگ بہت خوشیاں مناتے ہیں خوب مستیاں کرتے ہیں اچھے اچھے لذیذ پکوان تیار کرتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے اسی طرح پھر بقر عید آتی ہے تو ہم لوگ بقر عید میں بھی عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ غریبوں میں اور ایک حصہ رشتے داروں میں اور پھر ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اس طرح ہمارے یہاں مذہبی روایات پر عمل ہوتا ہے اور بہت جوش اور جذبے کے ساتھ ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں مسلمانوں کے تہوار کے علاوہ ہماری ریاست میں ہولی دیوالی کرسمس اور چھٹھ پوجا کا تہوار بہت زور اور شور کے ساتھ منایا جاتا ہے